अॼुकल्ह माण्हुनि खे पंहिंजे धर्म ग्रंथ पढ़ण जी फ़ुर्सत न आहे वेद उपनिषद बाइबिल क़ुरान पढ़ण त परे जी ॻाल्हि आहे उहा गीता तक बि न पढ़ंदा आहिनि जॾहिं हिकु हीअ गीता कलाक में पाण पढ़ी सघूं था पाण ईअं त भॻवत पुराण ॿुधण लाइ या रामायण जो अखंड पाठ करण लाइ वक़्तु कढंदा आहियूं या घर में ई सतनरायण जी कथा बि कंदा आहियूं पर पंहिंखें हीअ ख़बर या हीअ ॼाण हुजिणी खपे त क़ुरान रामायण बाइबिल हिंदुयुनि जा या सिंधियुनि जा धर्म ग्रंथ न आहिनि धर्म ग्रंथ माना धर्म ऐं नियम खे सम्झी करे उन जी पालना करण नियम ई धर्म आहे धर्म जे प्रतीक जी ॻाल्हि कयूं त पहिरों आहे ओंकार जंहिंमें सॼो ब्रह्माण्ड समायल आहे ऐं ॿियो आहे स्वास्तिक जेको शुभ कम जी निशानी मञंदा आहियूं की पाण जेको बि शुभ कमु कयूं था त पहिरीं पाण उन में स्वास्तिक जो निशान हणूं ता इसाई धर्म में त क्रॉस हूंदो आहे ऐं बौद्ध धर्म जो प्रतीक जेको आहे हू धर्म चक्र आहे इस्लाम में अधु चक्र ऐं तारा आहिनि ऐं सिख धर्म जो जेको प्रतीक आहे उहो खंडा आहे ऐं नंदी शिव जो जेको वाहन आहे हूअ पंहिंजी ॻांहि नंदी शिव जो वाहन आहे ऐं ॿियां इन ई घणेई तरीक़े जा प्रतीक आहिनि जेकी धर्म सां जुड़ियलु आहिनि